असां अॼु जे ज़माने में जेतिरो टेक्नोलॉजी में अॻियां वधंदा था वञूं हुन में घुसंदा था वञूं घुसंदा था वञूं ओतिरो ई असांजे परिवार ते असांजी उथिणी विहिणीअ ते ॾाढो फ़र्क़ु पेइजी वियो आहे जीअं त मोबाइल हर को मोबाइल खणी वेठो आहे उन्हनि खे इहा ख़बर कोने त पंहिंजे ॿारनि जो छा पियो थिए घर में छा पियो थिए अॼु पहिरीं ॾाॾो ॾाॾी मां पीउ सभु गॾु वेही करे ऐं ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा हुआ ॿार वेही करे ऐं ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा हुआ पर हर को अॼु पंहिंजी रोटी खाइण जी टेबल ते बि जॾहिं गॾु वियनि था त पंहिंजे पंहिंजे मोबाइल में लॻा पिया आहिनि जे को असांजे पंहिंजे रोज़ु जे जीवन ते घणो नुक़सानु करे रहियो आहे गॾोगॾु जे को असांजो दिमाग़ जे को डेवलॉप थियणु खपे उहो नथो थिए छो जो हर का ॻाल्हि असां सिधो मोबाइल खणी करे इंटरनेट ते सॼो चेक था करे वठूं मोबाइल ते न त पंहिंजे कंप्यूटर ते ऐं पहिरीं असांखे केॾांहुं बि वञिणो हूंदो हुओ बैंक वग़ैरह में त हलिया वेंदा हुआसीं अॼु घर में वेठे वेठे ऑनलाइन सभु कुझु कयूं पिया पर इहे जे का असांजे जीवन ते पंहिंजे सरीर खे ॾाढो नुक़सानु करे रही आहे गॾोगॾु असां ॾिठो आहे त हिन में घणेई घर जे के आहिनि उहे टुटन था ज़ाल मुड़ुसु पुटु माउ पुटु पीउ धीअ नुंहुं ससु सहुरो उन्हनि में ख़ासि हिन टेक्नोलॉजी करे घणा झॻिड़ा था थियनि झॻिड़नि जो कारण को हरुबरु इहो नाहे भई हुननि जी पाण में नथी लॻे पर कुझु मायने में असांजी जे का टेक्नोलॉजी आई आहे हुन बि घणो नुक़सानु कयो आहे त टेक्नोलॉजी सां गॾोगॾु असांखे इहो बि ध्यानु ॾियणो आहे त हुनजो असां जेतिरो वपराश कयूं ज़रूरी आहे ओतिरो बाक़ी परिवार खे नुक़सानु थिए उहो असां न कयूं